अॼु मां तव्हां खे माउ ऐं पीउ जी छा अहमियत आहे असां जे ज़िंदगीअ में उन जे वारे में ज़िकिरु करे रही आयां माउ यानी की ममता जी मूर्ती पीउ यानी की प्रेम जो भंड़ार कहिलायो वेंदो आहे माउ ऐ पीउ ही ॿ अहिड़ा अक्षर आहिनि जहिंजी भेट असां कंहिं बि ॿिए इंसान सां नथा करे सघूं माउ पीउ जेको असां खे दुख सुख में मदद कनि था असां जे तकलीफ़ुनि खे सम्झी सघनि था उहो असां जो तकलीफ़ु ॿियो केरु बि न सम्झी सघंदो आहे केतिरो बि असां दोस्ती यारीअ में हुजूं पर माउ पीउ जी जॻहि केरु बि खणी न सघंदो आहे असां जा माउ पीउ असां खे नढ़े हूंदे खां ही सुठा संस्कार सिखारींदा रहुंदा आहिनि के कीअं वॾनि जी इज़त कजे ऐं कीअं उननि सां वहिंवारु रखजे जे कीअं उननि सां ॻाल्हाजे इन करे इहे ॻाल्हियूं असां खे अॻिते हली करे कमु ईंदियूं आहिनि असां जा माउ पीउ असां जे हर हिक तकलीफ़ जो असां खे जवाब ॻोल्हे ॾींदा आहिनि भले ही केतिरो बि इंटरनेट जो ज़मानो अची वियो आहे लेकिन असां जा जेके बि तकलीफ़ुनि जा जेके बि सवाल आहिनि हुन जो जवाब असां खे माउ पीउ ही ॻोल्हे ॾींदा आहिनि असां जे माउ पीउ असां किथे बि हुजूं परे पर हुननि खे चिंता असां जी हर वक़्त सताईंदी रवंदी आहे असां अगरि बीमार थियूं था त असां जी सॼी सॼी राति सार संभाल लहुंदा आहिनि रातीयूं रातीयूं निंडियूं फ़िटाए करे असां जो ख्याल रखंदा आहिनि माउ पीउ असांखे कॾहिं घुस्सो बि कंदा आहिनि त कॾहिं प्यारु बि कंदा आहिनि पर हुननि जे घुस्से में बि हिक क़िस्म जो ॾाढो प्यारु लिकियलु हूंदो आहे इन करे असां खे पंहिंजे माउ पीउ जी सदाई इज़त कजे हमेशा उननि जे माउ पीउ असांखे पंहिंजे माउ पीउ जी इज़त करणु खपे